नोङो बास ड्राइभार दा ए नोंनि बासा थांगोन नामा माबा थांगौमोन जों गुवाहाटीआव हाबलांनांगौ गुवाहाटी ओमफ्राय धुब्रिआव थांनांगौ माबायाव थांनांगौ मा होनो हरै गवालपारा थांनांगौ बिथिं बिथिं ओमफ्राय धुब्रिआवबो थांनांगौ ओमफ्राय बिथिं थांनो हागोन नामा ए मोनाबोनो हागौ आरो बेरायजोबगोन आरो जोङो ए बे बासनि हो गाबोन फुंनि आदथायाव फैदो औ जोंनि न'आव बे बेंटलाव फैदो ए ओमफ्राय भाराया बेसेबां लागोन एसेसो खमाया ट्रिस सल्लिस बा पइस'ल्लिसफोर लादो माबा पइस'ल्लिस पइस'लिथ' नङा माबा स'ल्लिस हाजारफोर लादो औ दे होनबा गाबोन फैदो दे आदथायाव फैदो आदथायाव सफैदो बेंटलाव नैबाव औ दे हरसे उनाव अखानायै सफैनाय जागोन आरो अखानायै औ औ दे सानसे हरसे जों मानसि बुरजा नालाय फैदो होनबा दे गारिआथ' दे दे होनबा दे र' दे होनबा दसे र'